उ'न्नी सितम्बर दो ज्हार अट्ठ सत्त मई दो ज्हार पंज बाई दिसम्बर दो ज्हार त्रैऽ बारां मार्च उ'न्नी सौ नास्सीं ते चौदां सितम्बर उ'न्नी सौ सत्तर